ए

दा नोंनि लेखा लिरनाया मानि सायाव लिरदोंमोन औ औ दा बेखौ सोर पाब्लिस खालामगोन

होमबा बे लेखाखौ पाब्लीस खालामनो थाखाय नोंनोथ' एसे सम नांगोन नङा होनबा औ औ औ दा नोंनि लेखाया नों जे लेखा दिहुननो नागिरदों बे लेखाया बिसिबां बिसिबां रोजा जागोन बिसिबां गिदित मानि बिसिबां पेजनि जागोन

जौसे एबा जौसे जिबासोनि ना दा बेखौ कारेक्सन खौथ' सम दिहुननानै खालामनो हागोन खेन्थु आंनाबो बांद्राय सम गैया नालाय ओंखायनो नोङो बे गुसुं समनि गेजेरावनो बे आं नोंनि लेखाखौ पाब्लिस माबा पाब्लिस खालामनायनि सिगां कारेक्सनखौ नायनायजागोन

औ थाबखौथ' आंबो नाजानसै नोंनि सोलाबनाय आंनि सोलाबनायजों मिलायहोलायनानै नोङो लेखाखौ आंनो लाबोदो बेनिफ्राय आङो एसे नायनायसै नोंनि लेखाया माबादि बेखौहाय बेखौ दिनैनिफ्राय नोङो सान्नै सानथामसोनि उनावहाय खबर लाफिननानै लाबोदो

बेखौ नोङो जायखिजाया नआवबाथ' करस थांगोन आंनो न'आव हैनांगौबा ओंखायनो नोङो फरायसालियाव फैनानै आंखौ लोगो हमफैनानै होयोबा साबसिन जागोनबादि सानो आं औ औ बेखौनो आंबो साबसिन सान नुबाय औ दे आंबो गोसो खुसियैनो नोंनि माबाखौ साबायखर बावनायखौ नाजावबाय औ दे